ہندوستانی آرٹ کے کچھو مسلوب جو پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں ہمارے پروزوں جو ہاتھ سے بنایا کرتے تھے اسے ہم کھوتے جا رہے ہیں جو پہلے زمانے میں ہے نا ہر چیز دیواروں پہ کلاکاری ہاتھ پہ اور سے ہر جگہ کا چاہے وہ کپڑے سے ہو یا کسی کے فوٹو تصویر کی یہ تصویر یا کی کلاکاری وہ سب سبھی آرٹس کو بنایا جا آرٹس جو ہے وہ ہاتھ سے بنایا جا رہا تھا اب وہ ساری آرٹ ختم آرٹ ختم ہو جا رہی ہے کیونکہ اب سب موبائل سے ہر چیز کر لیتے ہیں تصویر لے لیتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں جو بھی یہ تھا وہ سبھی ہاتھ سے ختم جو ہاتھ سے کر رہے تھے ہمارے بزرگ لوگ ہمارے پوروج لوگ بنا رہے تھے کر رہے تھے وہ سارے ختم ہو رہے تو ہمیں ہم سبھی کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے آرٹ ہے نئے کچھ بھی آئے اس سے بھی جڑے رہنے تھے اور ہمارے پڑانے سے بھی جڑے رہنے چاہیے کیونکہ ہمارا آرٹ ہمیں ہماری سبھیتا سے جوڑ کے رکھتا ہے ہمارے ریاست سے جوڑ کے رکھتا ہے ہمارے پروجوں کا دیا ہوا ہے ہمارے پروجوں کے دی ہوئی آرٹس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے نئے سے بھی جڑے رہنے چاہیے نئے جتنے آرٹس ہے اس سے بھی جڑے رہنے چاہیے اور پرانے سے بھی جڑے رہنے چاہیے ہمیں یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہمارے آرٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس سے ہمیں جڑے رہنے چاہیے